ہیلو زومیٹو كسٹمر كیئر سے بات كر رہے ہیں سر میں نے آپ كو فون كیا تھا كہ پچھلے ایک گھنٹے میں میں نے آپ كے یہاں سے لنچ كا آڈر كیا تھا جس میں چكن بریانی مٹن قورمہ دو پلیٹ كباب پراٹھے تھے سر ایكچولی مجھے كہنا یہ تھا كہ میرے پاس كیش میں پیسے نہیں ہیں اور آپ كے یہاں صرف كیش آن ڈیلیوری كا آپشن ہے تو آپ ایسا كیجیے كہ میرا سارا آڈر كینسل كر دیجیے كیوں كہ میرے پاس كیش میں پیسے نہیں ہیں اور اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل یا فون پے یوز كریں تو ہو سكتا ہے میں آن لائن پیمینٹ كر دیتی ہوں جس میں میری رقم كی ادائیگی ہو جائے گی اور میرا پارسل مجھے مل جائے گا اور اُس كے علاوہ میرے پاس كوئی آپشن نہیں ہے كیا كریں